हैलो अच्छा कोई गल्ल नीं में कोई गल्ल नीं मेरे कश बनेदे पेदे न ते अगर तुसेंगी शैल लगे नेईं ते अस फिर नमें बनाई लैगे नमें नमें डिजाइन दे बने दे न आं कोई गल्ल नीं हां नमें बी पेदे न जेह्का तुसेंगी शैल लगोग अस तुसेंगी बनाई देई औड़गे ऐसी कोई गल्ल नीं ऐ हां हां स्हेई स्हेई कोई गल्ल नीं तुस आएओ ना मेरे कश फिर तुसेंगी जेह्की शैल लग्गोग ओह् ही तुसेंगी बनाई देई औड़गी अच्छा अच्छा कोई गल्ल नीं

हां तुस आपे दिक्खगे ना मीं पता चली आना नेई ते होर बी ओह् मंगलसूत्र बगैरा पाएदा पंजेबां ते होर बी बड़ा सारा किश हार बगैरा गाह्ने सारा किश दस्सेदा हं हं अच्छा अच्छा ठीक है पर हां ठीक ऐ कोई गल्ल नीं आएओ तुस शामीं आएओ ना शामीं में उत्थै होना हम् अच्छा होर किश चाहिदा तुसेंगी होर किश चाहिदा ते उ'नेंगी बी लीऽ आएओ ठीक ऐ ठीक